हा जीअं पढ़ाईअ जे खेत्र में असांजे महाराष्ट्र सुठे औज ते आहे पर इन्हनि में की ॻाल्हियुनि जे करे तकलीफ़ जी ॻाल्हियूं आहिनि जीअं हिते पढ़ाईअ जो रेट आहे उहा थोड़ो महांगो आहे उहा सिर्फ़ु दूरि दूरि खां अचनि जेके ॿाहिरां स्टूडंट अचनि था उन्हनि जे लाइ तकलीफ़ वारी ॻाल्हि आहे ऐं बाक़ाइदे पढ़ाईअ जो जेको दर्ज़ो आहे तमामु सुठो आहे